आं मिगी पंज तरीकां चेता न जेह्कियां मिगी शैल बी लगदियां ते ओह् मिगी कदें भुलदियां बी निं हैन ते हून मिगी पैह्लें गै साढ़ी औने आह्ली ऐ ओह् ऐ दो अक्तूबर ओह्दे बिच केह् होंदा की गांधी जी दा जन्मदिन होंदा ते उस दिन केह् होंदा कि अस अपने स्कूलें दे मतलब कॉलेजें जेह्के जेह्के बच्चे जित्थें जित्थें पढ़दे होंदे ओह् उत्थें जाइयै ओह्दा बड़ा बड्डा प्रोग्राम बनांदे उंदे नाम दा गुणगाण करदे कि इक्क ते एह् होइया प्ही औना दस्स दिसंबर जेह्का ह्यूमन राइट्स डे होंदा उस दिन बी जेह्का साढ़े कॉलेजै च बड़ा बड्डा प्रोग्राम होंदा स्कूलें च होंदा भी आई जानी छब्बी जनवरी ठीक ऐ उस दिन बी साढ़ा देश जेह्का आजाद होआ हा ते असें जेह्का मतलब उस दिन बड़ा बड्डा फंक्शन कीता जंदा प्ही ओह्दे बाद होली औनी ग्यारहां मार्च गी भी अग्गें लोह्ड़ी औनी प्ही अग्गें पंदरां अगस्त औनी दिवाली औनी बड़े फंक्शन जेह्के मिगी चेता न